में मंगाया हा मेरे घर आये दे रिश्तेदार परौह्ने आये दे हे मेरे घर ते में सोचेआ कि इन्नी तौले तौले केह् बनाना ते लोकें गी अजकल्ल जेह्ड़ियां घरै दी बनाई दियां चीजां न ओह् इन्नियां पसंद औंदियां बी निं हैन ते में सोचेआ कि किश इ'नें गी बाह्रा नोआइयै खलान्नी आं ते में कीता फोन हट्टी स्विगी उप्पर दिक्खेआ कुत्थै केह् शैल थ्होंदा ते नोआया इन्ना अस नोआनै निं हैन पर में आखेआ मुड़े गी ले स्विगी जां आपें गै लेई आ ते डलवरी कराई ओड़ घर कम्म हा बाहर बी नेहे जाई सकदे ते नोआई चीजां इक डोसे नोआए डोसे नोआए चार पूड़ी चने नोआए कन्नै नोआए जेह्ड़े बच्चें दे मनपसंद होंदे मोमोज मोमोज नोआए अबा ओह् बंदा देने गी आया देने गी आया पैसे बी लेई गेआ ते जैल्लूं अंदर लेइयै लफाफा खोल्लेआ ओह् सांभर पूरा ओह् डोसे दा जेह्ड़ा पूरा सांभर हा ओह् पूरा इ'यां डब्बें चा बाहर निकली गेदा पूरा बगी दा हा ओह् ते जेह्ड़े छोल्ले हे पूड़ी चने दे जेह्ड़े छोल्ले हे ओह् बी बगी दे हे मोमो छड़े मोमो इ'यां उ'न्नै डब्बे च इ'यां इ'यां पेपर दे डब्बे च पाए दे हे तो ओह् इ'यां पिचकी दे हे सारे ओह् इ'यां मंदोई दे हे सारे ते छोल्ले सांभर सारा कट्ठा होइदा हा ओह् ओह् पूरा नेहा इ'यां मलबा नेहा बनी दा हा ते में तां गै इ'यां तुसें गी करा नी फोन कि जेह्ड़ा थोआढ़ा डिलवरी आह्ला बंदा हा उ'न्नै ओह् पता निं भगवान जानदा कि'यां उ'न्नै ओह् आह्न्नेआ जां कुत्थै उ'न्नै त्रट्टी त्रट्टी आह्न्ने आह्न्नेआ पार्सल अबा ओह् जेह्ड़ी मेरी हालत मेरे करन कश ओह्दी हालत पुज्जी दी ऐ ओह् स्हेई निं ऐ ओह् आपे खाने दे लायक ते कुत्थै अबा रिश्तेदारें गी बी खलानै दे लायक निं ऐ ते केह् करना में हून तुस दिक्खो तुसें गी फोटो भेजा नी जां ते थुआढ़ी पैकेजिंग शीक ठीक निं ही जां तुसें पैक गै निहां कीते दा ढंगै दा तुसें अगर पता कि इन्ने इन्ना चीज ऐ ते तुस ओह् अगर गत्ते दा ओह् डब्बा ओह् गली जंदा तुस ओह् प्लास्टिक प्लास्टिक दा डब्बा लैओ ताकि ओह् जैदा देर टिके ते कन्नै खराब बी निं होऐ तुसें ओह् थुआढ़ी गलती ही तुसें एह् कीता ते ओह्दी तुसें पैक के पैकेजिंग थोह्ड़ी ठीक निं ही ते तुस इक कम्म करो तुस आओ ते आओ केह् तुसें आना केह् ऐ तुसें गी अ'ऊं फोटो भेज तुसें गी अगर नेईं भरोसा होऐ तुसें पैह्ले एह् नंबर एह् की भेजेआ मेरा इन्ना टैम बरबाद होएआ घर लोग आये दे हे ओह् इन्ना इंतजार करा दे अस सारे कि अगर रुट्टी औंदी उ'नें जाना हा कुतै ते में उ'नें गी बलगाये दा हा कदें कैह्लूं दा कि आ दी आ दी तुस खाइयै जाओ ते कैह्लूं दा ओह् आया इक ते तुसें इन्ने लेट पजाया इक ते ओह्दी पैकिंग ठीक निं ही ओह् सारा बगी दा इ'यां मिक्स होई दा हा सारा किश तुसें गी फोटो भेजां अगर तुसें गी जकीन निं होंदा तुस दिक्खो उस्सी दिक्खो कन्नै एह् जां ते इस्सी रिप्लेस करो जां ते एह् अपना इ'यां जेह्ड़ा बनाए दा भत्त इस्सी लेई जाओ बापस रिप्लेस करी ओड़ो मिगी दूआ आर्डर पूरे साफ ठीक पैकेजिंग कन्नै सारा मेरा आर्डर दोबारा भेजो जां भी मेरे पैसे मिगी बापस रीफंड करो मिगी रीफंड बी नेईं चाहिदा मिगी तुस रिप्लेस करो मतलब कि सेम आर्डर दूआ भेजो तुसें फोटो दिक्खेआ फोटो दिक्खेआ तुसें कि एह् कनेहा केह् बने दा तुसें गी पता होना चाहिदा कि अगर इन्नी दूर भेजा ने ते शैल होना चाहिदा हा एह् थोआड़ी गलती ऐ तुसें इस्सी हून मन्नो ते एह् हून बापस मिगी दोबारा भेजो दस्स मिंटें दे अंदर अंदर दस्स मिंटें दे अंदर अंदर एह् भेजो नेईं नां में थोआड़ी कम्पलेन करी ओड़नी नेईं नां में थोआढ़े जेह्ड़े थोआढ़े जिंदा थुआढ़ा है ऐ एह् अ'ऊं उ'नें गी जाननी में कम्पलेन करी ओड़नी कि थोआढ़े जेह्ड़े हैन कम्म करा दे अग्गें एह् कस्टमर खराब करने आह्ली गल्ल करा दे होर किश निं ऐ ते इस्सी रिप्लेस करो मिगी दूआ आर्डर भेजो तोलै कशा तोलै मेरे परौह्ने वेट करा दे तुस तोलै कशा तोलै मिगी दूआ आर्डर भेजो